हांसो फिसियो आङो बिदिनो दस बार'थासो बिमा लाखायो आं खेबसेयैनो ओमफ्राय बिदैया दैयो जोला बिदिनो मानै माथाम थायो आरो ओमफ्राय बिदैखौ आङो समाव माबा आदथा नयथा मोनबाय ओमफ्राय मासावथ' बिदिनो आदथा नयथा सानसेयावनो दैयोबा बुरजा जायो गोबाङानो जायो आंफ्राय आं बिखौ माखासे जायो ओमफ्राय माखासे गामि खाथिनि दखानाव हरो फानहरो आङो सोलायनानै खरस जानो थाखाय आरो दावाबो बिमा माब्रै माबा दङ' बिखौबो बिदिनो एखनब्ला बिदैखौबो जाबाय ओमफ्राय दावसा दावसानिफ्राय गिदिर जायोबा बिदिनो आलासि फैबा सिथारो जायो ओमफ्राय माबानानै बुरजा बे दावाथ' माब्रै माबा नालाय फिसाया बेबो दसथा बार'था बा फन्द्र'था बिदै दैयोबा फिसाया बुरजा जायो नालाय आङो बिखौ आलासि फैबा जायो आरो न'आव जायो ओमफ्राय बुरजा जायोबा खम रेतैनो आङो माबायाव हरो लांफैग्राफोरनो बेदर फानग्राफोरनो हरो आं गावसोर सिथारनानै फाननो होननानै लाङो बिजोंनो आङो नखरखौ खरस जानो थाखाय माबायो बेङो गाननाय जोमनायाव बा थाव संख्रि बानलु बेङो आरो बिसोर थाखा फैसाया गाननाय जोमनाय ओमफ्राय मोसौ बिमाबो दङ' माथाम माब्रैसोया आंनाव बि मोसौआथ' गोबाव माबायोना गाइखेर सेरो बिमाया ओमफ्राय एखनबा सम समान समान जाजोबो गाइखेराबो खेबसेनो माथाम माब्रैबाबो खेबसेनो जोनोम जाजोबबाय गाइखेराबो समान मोनबाय जाख'नोबो हाला न'आवबो ओमफ्राय आं बिखौ सोरबा गामिनि मानसिफ्राबो लांफैयो बायनानै ओमफ्राय हाथाइयावबो लांनानै हैयो आङो दखानाबो लायो बिदिनो हाथाइनि पेसेनजार फ्राबो बायो लाङो गाइखेरा मोजां होननानै आरो बिदिनो फुजा फानि होनोबो होननानै लाङो बयबो लकेल नालाय देसि नालाय बयबो लाङो आरो थोलाय लायासो ओमफ्राय बे न'आवबो एख लिटार दुइ लिटार खौ नांखागौ एखनबा बिदिनो फुजा फानि होनांगौ माबा होनांगौ बेजोंनो खरस जायो आङो सोलाय सल' आरो अमाबो लायो अमा लानायाबो बिदिनो अमा खासि लायोबा बारा नांला आदारा ओमफ्राय आमा बुन्दि लायोबा फिसा होयोबा गोबाङानो नांगौ न'नि माबाया थोआ आदारा हाथाइनि बायनांगौ बिजोंनो आरो फिसा फानखाङोबा एसे खम बेसि जायो आरो जेबो मेदिसिन थिदिसिन गैला बिदिनो गुन्दै गुन्दै बायबाय थास' रुबाय बेजोंनो संख्रि एसे होबाय फिसिनानै फिसाखौबो फानो आं आरो बे बिमाया बिमा थाबाय आरो एखनबा बांद्राय उफुद्रुद बा फानहर जोबोबो आं गिदिर जायोबा बिदिनो गाननो जोमनो नखरखौ बेंनो थाखाय बिदिनो बेखौ फानानै जेबो गैया नालाय न'बां लुनांगौ आरो थाव संख्रि जानांगौ गाननाय जोमनाय लानांगौ बिदि जाहैयो ओमफ्राय माबाखौबो बे एम्फौफोरखौबो लायो आङो सम फथे बिदिनो एमफौआ एसे खसथ'यानो बिलाइबो नांगौ नागिरनांगौ आरो न'आव दंखायोबा बारा नाङा मालायनाव नागिरनांगौ बुरजा बाथ' खस्थ'याबो बुरजा जाहैयो फन्द्र'दिन सोआ खस्थ' खालामनांगौ एम्फौ लानायाबो माबा गोरलैयाव गोरलै होनांगौ गिदिराव गिदिर होनांगौ आदाराबो बिदिनो गुरग'योबो आरो लोङोबो बिसोरबो गिदिर बिमा जायोबा माबानानै बिलाइ जाखांनानै खिगार जोबनानै जालियाव माबायो आरो बियो थोबो थोब्बा जोंहा बियो इन्दि इन्दिनि खुन्दुं जायो फिथोब जाबाय आरो फिथोब फिथोबखौ मा खालामनांगौ होनबा एम्फौखौ जिरनानै जिरनानै एम्फौखौ जाबाय जानानै ओमफ्राय फिथोबखौ फोराननांगौ जिरखांनानै फोराननानै दाना एसे गोबाव जायोबा रुनांगौ जोंहा लकेलाव रुयोसो आरो माबानानै लुनोबा खुन्दुं बानायनोबा एक नाम्बार खुन्दुं जागोन आरो बियो बाहाय रुनायाव मा होनांगौ होनोबा बाहाय एसे खारै हरनांगौ ओमफ्राय रुखांबा थफ्ला जुनानै दोननांगौ थफ्ला जुनानै बिदिनो सबथासेसो दोन्दो आरो दोनानै होनबा थावख्रि बानायनांगौ थावख्रि बानायनानै इन्दिखौ माबायाव गनाव थुनानै बे थावख्रिजों फिदिंबानो खुन्दुं जायो बेनो जि दाजायो बे होनबा बे जिया बिराथ गोबाव लासटिं होयो आरखि बे जिया नोङो माबायोबा गाव दाग्रा मानसिया थैनानै थाङो बाबो बे खुन्दुङा जिबावनाय नङा ज'बावनाय नङा आरो बे जिया बिराथ मोजां खुन्दुं बे एक नाम्बार खुन्दुं इन्दि खुन्दुङा लुनांगौबो आरो खस्थ'बो दं खस्थ' खालामनो हाबासो खुन्दुंखौबो मोनगोन आरो खुन्दुं माबाखाङोबा जि सोंनानै दानांगौ माबाखौ सोरखिजों थुननानै सोंनानै मार होनांगौ मार होनानै ओमफ्राय सोंदो ओमफ्राय दादो होनबा नोङो मा जि दायो दाजाबाय आरो एक नाम्बार खुन्दुं ओंखारबाय बियो नोङो फिसा दानो ना गिदिर दानो बियो दाग्रा मानसिया थैना थांबाबो बे इन्दि खुन्दुङा जनोबो रोङा जिनोबो रोङा बिराथ लासटिं होयो बे खुन्दुङा एक नाम्बार खुन्दुङा इन्दि खुन्दुंखौ होननानै बुङो आरो बेखौनो आङो बुंदों दा